जियां कि इनां नै असेंगी सोआल पुच्छेआ की तुसेंगी मतलब की कुछ वी असी मंगवाचै आनलाईन जियां कुछ खाने बास्तै मंगवाइये ते जोमैटो उप्पर ते ओह् मतलब जल्दी पुजदा जां नेईं मतलव कि जोमैटो पर कोई बी चीज ऐ खाने वास्तै मंगवाई ऐ पिज्जा वगैरा कुछ वी ओह् आई जंदे थोह्ड़े टाईम च ही मिली जंदा ऐ ते जियां कि अस कुछ वी दूर दा जियां पिज्जा बर्गर कुछ मंगवाइये खाने वास्तै मंगवाइये ते आर्डर करियै ओह् दस पंदरा मिन्ट च ही पुज्जी जंदा ऐ ते एह् जेह्ड़ा वी जोमैटो वगैरा ऐ अस इस एह्दे उप्पर कुछ वी आर्डर करी सकदे ते कुछ वी आर्डर करी सकदे ते कुछ वी खाने आस्तै मंगवाई सकदे ते ओह् झट्ट असेंगी मिली जंदा ऐ ते इसलेई एह् एह्ड़ी जेह्ड़ी मतलव कि जोमैटो दी जेह्ड़ी सुविधा ऐ एह् बड़ी ही अच्छी ऐ ते असें कि बड़ा गै फायदा ऐ कि हर मतलब कि कुछ वी सानू खाने वास्तै जल्दी चाहिदा ते जल्दी गै असेंगी मिली जंदा ते बस इ'यां डिलवरी बड़ी गै जल्दी होई जंदी ऐ